ٹی وی شو كا جہاں تک سوال ہے كہ میں كون سا ٹی وی شو دیكھتا ہوں تو میں معروف ٹی وی شو كپل شرما شو دیكھتا ہوں اور كپل شرما شو میں ہر طرح كی چیزیں ہوتی ہیں بسا اوقات اس میں ایكٹر اور ایكٹریس كے انٹرویو لیے جاتے ہیں ان سے ان كے حالات زندگی كے بارے میں پوچھا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ وہ معاشیات كے لوگوں كو بہت سی مرتبہ وہ تعلیمی سطح سے جڑے ہوئے لوگوں كو بہت سی مرتبہ جو انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب كو وہ بلاتے ہیں اور وہ اپنے یہاں ان كا انٹرویو كرتے ہیں بہت سی مرتبہ ان كا انٹرویو جو ہے رقص كے متعلق بھی ہوتا بہت سے انٹرویو ان كے روایتی رقص كے متعلق بھی ہیں بہت سے انٹرویو ان كے ڈانس كے متعلق بھی ہیں اور ہر طرح كے ڈانس كرنے والوں كو ہر طرح كے رقص كرنے والوں كو ہر طرح كے گانے والوں كو ہر طرح كی ایكٹنیگ كرنے والوں كو انہوں نے اپنے یہاں پر جگہ دی ہے اسی طریقے سے میرا ایک اور چینل ہے جو میں دیكھتا ہوں یوٹیوب پر بھی اور بہت سی مرتبہ ٹی وی پر بھی ٹی سیریز ٹی سیریز میں آپ روایتی ڈانس بھی دے سكتے دیكھ سكتے ہیں روایتی گانے بھی سن سكتے ہیں اور روایتی رقص و سرور كی جو بھی محفلیں ہوتی ہیں اس كو دیكھ سكتے ہیں اسی طریقے سے جو علاقائی محفلیں ہوتی ہیں ڈانس كی اس كو بھی آپ دیكھ سكتے ہیں جیسے اگر آپ كو تمل پسند ہے تو ٹی سیریز نے تمل میں بھی اپنا وہ دے ركھا ہے اگر آپ كو روایتی گانے اگر پنجاب كے پسند ہیں تو آپ كو پنجاب كے بھی محفلیں وہ دكھاتے ہیں اگر آپ كو ہریانہ كی محفلیں جمتی ہیں تو ہریانہ كی محفلیں وہ دكھاتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے مختلف لنگویجیز كو بھی جمع كیا ہے تمل كو اسی طریقے سے پنجابی كو اسی طریقے سے ہریانوی كو اسی طریقے سے راجستھانی كو اسی طریقے سے بھوجپوری زبان كو اسی طریقے سے اور بھی دیگر زبانوں پر وہ كام كر رہے ہیں ٹی سیریز چونكہ ہیں دنیا میں کے نمبر ون یوٹیوب میں سب سے زیادہ اس كے سبسكرائبرس ہیں اور میں بھی اس كو بہت زیادہ دیكھتا ہوں لائک كرتا ہوں اس كے جتنے بھی ڈانسنگ كے پروگرام ہیں وہ بھی قریب قریب میں دیكھتا ہوں جو اس كے گانے كے پروگرام ہیں سونگ كے پروگرامز ہیں وہ بھی میں دیكھتا ہوں اور وہ انٹرٹینمینٹ كا ایک اچھا ذریعہ ہے اسی طریقے سے وہ میڈیٹیشن بھی ہے كہیں نہ كہیں كہ مطلب آپ گانا سنتے ہیں تو آپ تو آپ کے ہارمو ٹوكسک ہارمونز جو ہیں ریلیز ہوتے ہیں تو میں بہت ہی اچھا فیل كرتا ہوں اور میں اپنے دوستوں كو بھی یہ كہتا ہوں بہت سے موٹیویٹیو سونگ ٹی سیریز ںے دیے ہیں جو كہ یووا کو اور یوتھ كو نئی جنریشن كو كہیں نہ كہیں اس بات كے لیے موٹی ویٹ كرتے ہیں كہ جو بھی پریشانیاں آپ كی زندگی میں ہیں وہ وقتی ہیں یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو یہ دو شو میں خاص طور سے دیكھتا ہوں ایک كپل شرما شو اور اسی طریقے سے دوسرا ٹی سیریز كے جتنے بھی گانے آتے ہیں یا جتنے بھی سونگ آتے ہیں میں ان كو سنتا ہوں اور میرے دوستوں كی بھی ایک بڑی جماعت جو ہے ان كو سنتی ہے جہاں تک ٹی سیریز كے علاوہ بھی بہت سے ہم جو ہے كیا كہتے ہیں ثقافتی یا اسی طریقے سے جو علاقائی زبانوں كے جو گانے ہیں وہ گانے ہم سنتے ہیں اور دیكھتے ہیں كہ كہاں كی كیا ثفافتی حالت كیا ہے كہاں پر كے كیا حالات ہیں كہاں پر چیزوں كا كلچر كیا ہے آسام سے لے كر بنگال سے لے كر اگر رقص و سرور اگر آپ دیكھیں تو آپ كہیں نہ كہیں وہاں رقص و سرور كی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ كو وہاں كا كلچر دكھایا جاتا ہے اور آپ وہاں كے ثقافتی پروگرام سے ثقافتی چیزوں سے اور كلچر سے اور اسی طریقے سے وہاں كی اور بھی دیگر ایكٹیویٹیز سے رقص و سرور كی محفلوں سے آپ پتہ كر سكتے ہیں